आं हय सांग बाय आं यो यो यो आगे बाये म्हाका जागोच मेळना तश् म्हूण यो आता बस मागीर उलोवया

ना ना बिजी आसा म्हूण बिजी ना आमी सांगात सांगात तुमी आमकां सोदून येयल्या आनी आमी ना म्होणोप हय हय आमी एकटी शिंवतात म्हळ् मास्सो जागो ल्हान आमगेलो म्हणटेकीत आमी हांगा एकटी बसल्या उरतात

पळय आतां हांव तुका ना बी म्हणू शकना तुका हय बी म्हणू शकना आयकले आतां हांव सांगता ते माश्शे आयकोन घे एक पांच मिनटां हांव एकले बी आसता आनी म्हाजे कडेन खुब्ब कपडे आसात कळ्ळे जेन्ना पळोया माश्शे माश्शे आमी ट्रय करतात म्हळ् तुमीय बी माश्शे समजयात आमकां आं

आज शुक्रार आं तुमी खूब पयस वचपाची सगळी आं आं ओके आं ओके ओके तेन्ना हय ना हांव कोणा ना म्हण्णा आयकला ना म्हण्णा हांव माश्शे आसकोन घे मागेले ना म्हण्णा पूण किदे हांव तुक् तूं किदें करतैृा माश्शे पळय समजोन घेवन तुयी बी म्हाका माश्शे समजय न्हू आं हांव शिंवता ना अशे ना आं माश्शे थोडे दिसा खातीर आं

ना हय हय आयकल तूं आतां म्हाका सोदीत सोदीत येयला म्हण्टगीत म्हाकाय बिन कितें आसा ना म्हणपा बरें दिसना आं हय ओके आं बरें